बाइक राइडिंग जो हिकिड़ो ग्रूप में मां भाॻु खंयो हो जंहिं जे अंदरि असां नॉर्मल क्रूज़ राइड कयी हुई जंहिं में कोई रेस न हुई हुनजो एक्सपीरीएंस मुंहिंजो अनुभव जेको हो हू ॾाढो सुठो हो सभु हिकिड़े राइडर के फॉलो कंदा आहिनि सभिनि खां अॻियां हिकिड़ो राइडर हूंदो आहे जेको इंस्ट्रक्शन्स ॾींदो आहे ऐं जेको रोड जी कंडीशन ॾिसी करे असांखे स्पीड वधाइण लाइ या घटाइण लाइ चवंदो आहे हुनखे पोइ असां सभु हिकिड़ी लाइन में ई हलंदा आहियूं केर बि कंहिं खे ओवरटेक न कंदो आहे सभु पंहिंजे लिमिट जी स्पीड जे कि हूंदी आहे हुन में हलंदा आहिनि ऐं सभु सेफ़्टी पाए करे ई हलंदा आहिनि हेलमेट ग्लव्स बॉडी ते जेको प्रोटेक्शन खपंदो आहे लैग गार्ड ऐं सभु एक्स वाय ज़ेड शयूं सां सेफ़्टी जे हिसाब सां ई हलंदा आहियूं हुनखां पोए जेको अनुभव थींदो आहे जेॾी महिल राइड कंप्लीट थींदी आहे त ईअं लॻंदो आहे कि असां कहिड़ी सुठी जंग जीते आया आहियूं